हैलो उबर ओला मां अॻे दफ़े अंधेरी वई हुयमि उतां मूंखे डिस्काउंट कूपन मिलियो हुयो हाणे उहो डिस्काउंट कूपन मां खपाइणु थी चाहियां त तव्हां मूंखे महिरबानी करे ॿुधायो त इहो डिस्काउंट कूपन मुंहिंजो कीअं खपजंदो मूंखे सुभाणे सुबुह अठें बजे पनवेल वञिणो आहे उन लाइ मूंखे इहो डिस्काउंट कूपन कटे करे मूंखे घणा पैसा भरिणा पवंदा ऐं तव्हांजी ओला उबर इते मूंखे घणाई घणी देर में पहुचाईंदी उहो बि मूंखे ॿुधायो तव्हां महिरबानी करे मूंखे जल्दी ॿुधायो